सबसे महत्वपूर्ण समय जे हमर जीवनमे सलाह लेबै जाहिसे हम इक्कीसे सालमे हमर बिहार टेट के माध्यम से सरकारी टीचर मे जॉब लागल रहलै ओहि समय हमरा अच्छा एहिसे अच्छा उच्च पदके मतलब हमेशा एथी रहलै कि उच्च पद पर अथी जॉब करू एहिके चलते हमे एहि समयमे हम घरके सारा हमर बुजुर्ग लोग चाहे आस पासके लोग से सब सलाह देलथिन कि न ई पहिला जॉब छौ बढ़ियाॅं शिक्षक पेशा वाला बढ़ियाॅं जॉब होइ छै एहि लेल ई जॉब के नऽ छोड़ू से एकरा करू एहि लेल हम ओ लोगके चलते ई जॉब कैली लेकिन जब हम ई शिक्षक वाला पेशामे घुसली नऽ तऽ एकर बहुत जादा लाभ है जे मतलब जॉब करते हुए आदमीके मिल सकै छै कोनो पेशामे ई पेशा सबसे सर्वोत्तम है इहेके लागी कि अहाँ केकरो कुछ सिखबै छी एथी करै छी तऽ बहुत जादा एकर प्रभाव अहाँकेँ आत्मिक सन्तुष्टि पर पड़ै छै कि हँ हम ई माध्यमसे हमरा माध्यमसे कोइ बच्चा सिख रहल यऽ समाजके उन्नति हो रहल यऽ सामाजिक विकास ओहि लेल ई सबसे महत्वपूर्ण जॉब छै